डंगरें दा मनुक्खें गी फायदा गै क्योंकि डंगर असेंगी बड़ी किसम दियां चीजां दिंदे जि'यां होई गेआ अपना हैल होई गेआ हैल उसगी डंगरें दा जेह्ड़ा गोआ होंदा उस्सी आहीं उसदा हैल बनदा उसदे च अपने बाड़ी अपने बत्तर होंदा उसदी बजहा कन्नै साढ़ी पैदावार शैल होंदी ते जि'यां साढ़ी मेहीं होई गेइयां गौ होई गेइयां दूध थोह्दां एह्दे कोला ते एनिमल हैसवैंडरी दा असेंगी बड़ियां किसम दी चीजां दा फायदा गै अपनी जमीन दी साढ़ी पैदावार नेईं रुकनी होऐ ते एनिमल हैसवैंडरी ते मेन चीज ऐ उसदा सा ज्यादा कम्म ऐ ते एह् बिजनस साढ़े लाके च बड़े किसम दे लोक करादे एनिमल हैसवैंडरी खोल्ला दे क्योंकि उ'नेंगी पता कि नेही चीजें दा फायदा पोटर्लीफार्म होई गेआ नेही नेही किसम दियां चीजां लोकें खोल्ली दियां ते अ'ऊं चाह्न्ना मेरी इस होर एह् राऽ ऐ कि लोक बस सफाई बनाइयै रक्खन लोक गंद ना पान लोक धंधा ते करदे पर लोक ओह् नेही दिक्खदे हैन कि गंद गी समेटना लोक गंद बड़ा पांदे न लोक गंद दी तरफ अपना ध्यान देन ते बाकी डंगर गी बी शैल सम्हालियै रक्खन डंगरें गी जिन्ना उं'दे शा लैना असें बी उं'दी ओह् करने पौंदी रखबाली बी उ'नें असेंगी इन्ना किश देना ते असें बी उ'नेंगी किश ना किश देचै जि'यां उ'नेंगी पानी शानी टैमा दा देना उ'नेंगी रुट्टी छुट्टी जेह्की ओह् होंदी उ'नेंगी उं'दा खाना पीना जेह्ड़ा खंदे ओह् घाऽ घूं खंदे नी ओह् टैमा दे दिंदे रौह्ना जि'यां केह् ओह् इ'यां एह् असें ध्यान रखना मेरी इ'यै राऽ ऐ कि लोक इसदा बिजनस करदे न उसदे पर एह् राऽ ऐ कि अस उं'दा ध्यान रखन शैल ढंगा कन्नै